हैल्लो हां जी में बाल कटवाने ऐं तुस केह्ड़ी केह्ड़ी कटिंग करदे मेरे बाल थोह्ड़े पतले ऐ ते छोटे न कन्नै ते मेरे बालें उप्पर केह्ड़ी शैल लग्ग ठीक होर शैल लग्गने चाहिदे पिच्छों बी जैदा बी निं कटोने चाहिदे इ'यां थोह्ड़े लम्बे बी लग्गने चाहिदे ऐ हां ठीक अच्छा ठीक कोई ऑफर बगैरा नेईं तुस दिंदे कटिंग उप्पर ठीक ऐ ठीक ऐ हां